नमस्ते यह हमारा कार जो है कार उसका ब्रिक ख़राब हो चुका है और ऑइल पलटी करना है और गाड़ी की धुलाई भी करना पड़ेगा आपको हाँ तो कल लेकर आएँगे तो आप कितना ले रहे हो उसका हाँ अब ब्रिक भी देखना पड़ेगा ब्रिक भी कमज ख़राब है और कम उसमें देखना पड़ेगा गाड़ी आपके सामने आएगी हाँ जो खराबी होगी वह भी देखना पड़ेगा ना उसको भी बनाओगे आप तीनों का पाँच हज़ार रुपया लगेगा इतना मत बोलिए ज़्यादा यार अभी और काम उसमें हो सकता है तो और मिल जाएगा दाम कहाँ से इतना बढ़ा दिए हैं कहाँ से दे पाएँगे ऐसा है आपका नाम सुना है आप अच्छा खासा काम करते हैं और कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो जानकर होता है वह बगल हट जाता है और जो मनई रक्खे रहता है उससे काम लेता है सही होता नहीं है जो मालिक रहता है वह आलसी बन जाता है कहीं बैठा रहता है बताएगा इधर उधर बस करेगा और काम सही नहीं हो पाता है इसलिए कह रहा हूँ कम करने को बोला तो आपने बताया नहीं कितना कम किया हो समझ रहें हैं देना पड़ता है लेकिन उसी हिसाब से चलना फ़िर पड़ेगा आपको भी ना भाई हाँ हाँ ठीक है लेकिन उसको आप सही सही बताइए कुछ और कम करेंगे आप अरे कहिए तो हाँ बहुत है भी